कुनाल आटो पाट से बात हो रही है जी मेरी गाड़ी गाड़ी ख़राब हो गई थी अचानक चलते चलते इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुई तो वह अचानक से बंद हो गई थी हाँ तो वह अब चेक करने पर पता चलेगा आपको कुनाल आटो पार्ट्स इसका एड्रेस बताइए

और इसका चार्ज वग़ैरह क्या मेरी आई ट्वंटी हाँ

अच्छा ऐसा रहेगा अच्छा और जैसे इसमें सर्विस चार्ज क्या रहेगा

अच्छा जो ऐसे जैसे इसमें कुछ भी पार्ट्स चेंज होते हैं तो उसका अलग अलग चार्ज लग जाएगा पर चार्ज मतलब पार्ट के हिसाब से बाक़ी सर्विस चार्ज दो हज़ार रुपये जो भी उसकी सर्विस

अच्छा अच्छा तो कितने टाइम में कर दोगे ना मतलब टाइम दो तीन घंटे चार घंटे कितने घंटे में सर्विस हो जाएगी

तीन घंटे ठीक है भैया मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर से तो आप देख लेना उसमें जो भी प्रॉब्लम हो रही ठीक है